सभी लोग क्या देखते हैं कि सभी मस्त हो जाते हैं देखो ऑर्केस्टा में सभी मस्त हो जाते हैं ऑर्केस्टा सभी के पसंद रखता है उसमें क्या रहता है डी जे धमक धमक करता है सभी गायक अच्छे से गाते हैं नाच नाच होता है सब लोग देखते हैं और रामायण में रामायण भी होता है कीर्तन होता है भगवान का भजन होता है गाते हैं नौटंकी बिरहा है मतलब नौटंकी में न बिरहा गाते हैं नाटक करते हैं कि ऐसे ऐसे करके गाते हैं अपने बच्चों का टी वी चालू कर देते हैं बच्चों को टी वी में कार्टून लगा देते हैं देखते हैं सभी हमारे दोनों बच्चे देखते हैं हम भी देखते हैं समाचार लगा देते हैं हम लोग भी देखते हैं कार्टून भी बच्चे को सीरियल देखते हैं सीरियल हमको बहुत पसंद है कुमकुम भाग्य कच्चे धागे यह सब देखते हैं हम लोग सीरियल में गोपी बहू देखते हैं